हैलो हंजी हंजी दकानदार स्टेशनरी अच्छा लेई जाएओ केहड़ी क्लासे च पढ़दा बच्चा थुआढ़ा अच्छा केह्ड़ी केह्ड़ी बुक चाहदी तुसेंगी इ'यां मैथ दी बुक ऐ ओह् डैड सो रपये दी सांइस दी बुक ऐ तिन सो रपये दी औऱ केह्डी केह्डी चाहदी अच्छा ठीक ऐ कोई गल्ल नेई होई जाङन बापस अच्छा केह्ड़ी के्हड़ी बुक करानी बापस तुसें आई जाएओ कल परसों इलैबन्थ आहले बच्चे दी कराई लेओ चेंज अच्छा ठीक ऐ फ्ही